میرے علاقے میں بہت ساری آرٹس کی شکلیں ہیں جیسے تھری ڈی آرٹس میکنگ آرٹس ہائبرڈ آرٹس کمائ آرٹس کامیابی آرٹس اور انہیں لوگ دیکھتے ہیں ان سے ان کی وہ آرٹس میں جو ان کی فیلنگس ہوتی ہے نہ وہ وہ بناتے ہیں وہ آرٹس بہت اچّھا آرٹس کرتے ہیں وہ انہیں دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں تعریف کرتے ہیں تو انہیں دیکھ کے بہت اچّھا فیل ہوتا ہے جو کہ انہیں دیکھ کے ایک الگ سی فیلنگ آتی ہے وہ آرٹس کو دیکھ کے آتی ہے میری علاقے میں طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں سب آرٹس طرح طرح کا بناتے ہیں طرح طرح کا دکھاتے ہیں بہت لوگ بہت اچّھا کرتے ہیں بہت لوگ کم اچّھا کرتے ہیں بہت لوگ سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اور بہت لوگ نے ٹیوشن لگا رکھا ہے اس چیز کا مطلب یو ٹیوب سے سیکھتے ہیں بہت لوگ کہیں اور سے مطلب کچھ بھی فرینڈ سے سیکھتے ہیں